आच्चा सासे बर'नि फिसा हिसाबै बर' जाति हिसाबै जोंहा माने हारिमु दं जायनोखि हारिमुआ जोंनि बे गामि ओनसोलआवबो ओरैबायदि मोनसे जौगानायनि लामायाव जों बेखौ बुंनो हायो खोथाया जाहैबाय माने नैबे हारिमु थायोब्ला जोंहा जोंनि जाय गामि ओनसोलआव रायजो जानाय सुबुंफोर बोरायआनो जा बुरिआनो जा उन्दैआनो जा जाथों बे मोनसे खौसेथि लाबोगोन आरो हारिमु हिसाबै दा बेखौ फोथांना लाखिनायाव जों सुबुं हिसाबै गामियारि हिसाबै गामिनि थागिबि हिसाबै समाज मोनसेनि समाज मोनसेआव थाग्रा हिसाबै जों मा खालामनांगोन बेफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जों गावबा गावनो गोसो गुदुं जानानै जों ओंखारबोनो रोंनांगोन जेरै जोंनियाव मा बोसोरै बोसोरै बैसागु जेनेबा फोरबो फैयो बे फोरबोआव जोंनिया मा बैसागु फांसन खुंनाय जायो दा बे बैसागु फांसन फोराव ओरैबादि जायो जोंना माने दानि जाय गथ'फोर उन्दैसा बै गेदेर मानसिफोरा देखायनानै गथ'फोरखौ थुलुंगाखांनाय मोनसे दिन्थियोब्ला फारसे गथ'फोरनिबो मुलाम्फा जागोन आरो जोंनि जायनोखि हारिमु बेबो मोनसे फोथांना लाखिनायाव जोंहा माने मोनसे गोरलै लामा जागोन जों बेखौ बुंनो हायो गुबैयै जोंनि गासैबो साफ्रोमबोनि बिबान दङ सोरबा सासेया आंहा हारिमुआव माने इन्टारेस्ट गैया आंनो हारिमुखौ नाङा सोरबा सासेया माबा मोनसे बुंनो हागौ किन्तु खोथाया बेबायदि नङा जों हारिमुखौ जुदि फोथांनांगौब्ला जौगाहोनांगौब्ला जोङो ओंखारनानै लैहोर लैहोर ओंखारनानै उन्दै गिदिर ज' जानानै मोनसे फोरबोआव जोङो ज' मोनसे माने जौगानायनि खामानि मावनो रोंनांसिगोन अब्लासो जोंनि जायनोखि हारिमु बेयो थांनानै थानायनि लामायाव फैगोन जेरै हमनानै लादो जों बर' हिसाबै बर' हिसाबै हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाया जोंनि थाखाय मोनसे बिबान जों बेखौ बुंनांगोन हारिमुआनो जाहैबाय मोनसे जाथिखौ हारिखौ बेयो मोनसे सिनायथि होयो सिनायथि होजानाय जेब्ला हारिमुआनो जुदि मानसिखौ सिनायथि होनो रोंदोंब्ला जों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव मानि थाखाय ओंखारनो हाया ओंखारनांगोन जों जौगाहोनांगोन जों लैहोर लैहोर फै जोङो गावबागाव मोनसे खौसेथि गावबागाव मोनसे जानजि खाफ्रालायनानै जोङो मोनसे पजिटिभ माइन्द लानानै जोङो ओरैबादि जानांगोन जे माने जोङो हारिमुखौ फोथांनो लाखिनो हायो जुदि बै हारिखौ हारि मोनसेया हारिमुखौ जुदि फोथांनानै लाखिनो सोरबा जानजि खाफ्राना ओंखारबोबाय नाय बे हारिमुआ मानि थाखाय थांनानै थानो हाया मानि थाखाय जौगाया बेखौ नाय नों जौगाथारगोन बे जेरैखिजाया आरो जुदि बेबायदिनो देखायलांनो हाबाय थायोब्ला नैबे बोसोर फैगोन बोसोर फैगोन बोसोर बेबादिनो सोलिलांबाय थागोन सोलिलांबाय थागोन अब्ला इयुन जोलैसाफोरनिबो बे मोनसे मुलाम्फा जाहैगोन जेरैह'क जों बुंनानै लानो हायो जेरै जोंनि बागुरुम्बा मोसानायफोर दा बेफोरो ओरैबादि मोनसे मुंदांखा जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो गामि ओनसोलनिफ्रायनो बेफोरबादिखौ जोङो दिल्लीफोरबादियाव जोङो मोसानानै देखायहैखांबाय अब्ला जोंबो मोनसे गोसो गुदुं जानानै बे हारिमु मोनसेखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जों लैहोर लैहोर ओंखारबो लैहोर लैहोर ओंखारबो फोथांगोन जोङो जों बेबादि मोनसे सेनटिमेन्ट लानानै ओंखारनांगोन आरो ओरैबादि मोनसे खोथा जानांगोन जोंनाव मोनसे इउनिटि जागोन इउनिटि जागोन जोंनाव मोनसे गोरोबलायनाय फैगोन हारिमुजों जोंना गोरोबलायनायबो फैयो जों अनलायनो रोंलायगोन गेदेरखौ गेदेर मान सनमान होनो रोंगोन उन्दैखौ उन्दै जोङो सिबिनो रोंगोन मान बावनो रोंगोन जोंनाव बे मोनसे सार्कुलार माने मोनसे जोंनाव गोरोबलायनाय फैगोन आरो जों बेखौ बुजिनानै लानांगोन जों रायजो राजाफोरा आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ दाजाबदेरना बुंबावो जायनोखि गथ'आ हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बायदि बायदिखौ मोजां मोनग्राबो जानो हागौ आं हारिमुनि सायाव बुंनोसै हारिमुखौ मोजां मोनग्राब्ला बै जायनोखि गथ'नि गारजेन फोर बे गथ'खौ ओरैबादि मोनसे दिथा होनांगोन जे माने जौगालांनायाव माबादि खामानि मावनांगोन बिबान होनांगोन बिबान लानांगोन गथ'फोरखौ गथ'फोरासो जोंना उनहालागै बे हारि मोनसेखौ हारिमुखौ जोंनि बिसोर फोथांना लाखिगोन जों बेखौ मिथियो बुजि बायदा बे आरोना आरो लोगोसे मा मोनसे पजिटिभ माइन्द लानानै ओंखारलायदो जाहाथे हारिमुखौ जोङो आरामसे फोथांनानै लाखिनो हायो आरो जाबाय बेफोरो बेफोरबादि खोथाखौ जोङो मिथिनानै लानांगौ आरो मा जोङो गेलेमुनि खोथा बुंदों आजिखालि जोङो मा स्पर्ट्स बुङोब्ला जोंहा गोबां देभल'पमेन्ट जालांगासिनो गोबां जोंनि गामि एरिया निफ्रायनो गथ'फोरा जोंना मा इन्टारनेसनेलि नेसनेलि गेलेहैबाय फुटबल आवनो होन नों माबा मोनसे बोरला गावनायावनो होन नों बायदि बायदि खेलाफ्रावनो दङ अब्ला गामि मोनसेनिफ्राय जुदि बेबायदि ओंखारलांनो हायोब्ला अब्ला गामि मोनसेयाव जों माबा मोनसे खौसेथि जानानै पजिटिभ माइन्द लानानै मोनसे गामिखौ जुदि गोरा खालामनोब्ला स्पर्ट्स आनो होन काल्सार आनो होन अब्ला जों मानो पजिटिभ माइन्द लानानै ओंखारनो हाया जों बेखौ साननांगोन बेनिखायनो आं बयखौबो बुङो जे माने जों पजिटिभ माइन्द ला ओंखार जों काल्सार खौनो होन आरो नों गेलेमु बिथिंआवनो होन जों गासैबो बिथिंखौ जोङो फोजौलांनो हायो आरो बेनो आं बारा बुंथ'ला आरो